کی بات کیا جائے تو بہت سارے کھیل مجھ سے پسند ہے جن میں میں اپنی سب سے پسند جیدہ قسم کے گیم کی بات کروں تو میری پسند جیدہ کبڈی ہے جس میں میں نے میں دیکھتی ہوں کہ اس میں دو گرو کے کھلاڑیوں کو کھیلنے کو ملتا ہے جس میں دو ٹولی کے گروپ ہوتے ہیں اور وہ ایک گروپ دوسرے گروپ کے طرف جاتے ہیں گروپ کے ایک ساتھ دوسرے گروپ کے طرف جا کر انہیں اپنے سسوں سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اگر وہ ٹچ کر کر چلے آتے ہیں تو وہ کھلواڑی ما مانا جاتا ہے نہیں تو وہ اگر پکڑا جاتا ہے تو اسے ساانس توڑنا پڑتا ہے اس وجہ سے یہ کھیل میری بہت پسندیدی ہے کھیل ہے